असांजी कॉलोनी विकास नगर में पोइ चारि सालनि खां नल जो पाणी अचण शुरु थियो आहे उन ई खां पहिरियों असां बोरिंग जो पाणी पीअंदा हुआसीं जंहिंमें तमामु तरह जा कीटाणु हूंदा हुआ इनजे करे अक़्सरि असांखे पेट जी समस्या रहंदी हुयूं ऐं उन खां पोइ पाणी जो बि को भरोसो कोनि हूंदो हुओ की केतिरो साफ़ आहे हाणे नल जे पाणी मिलण खां पोइ न त असांखे कंहिं तरह जी कोई परेशानी आहे न कुझु आहे हा हाणे कॾहिं कॾहिं नल जे पाणी में गंदगी ईंदी आहे सां बि इनजे करे जो माण्हुनि मेन पाइपलाइन में पाणी जूं मोटरा खिचण वारियूं फिट करायूं आहिनि त उन करे उहे मोटरनि जो कमु कंदे वक़्तु कॾहिं उनमें के ग़लती सां उहा होल खुलियल तो रहिजी वञे त पाणी मेन गंदगी मेन पाइपलाइन में थी वञे जंहिं करे उहो वरी असांजी टूटीनि में पाणी अचे थो